मेरे आस्तै आनलाइन बैंक दी सुविधा ही ठीक ऐ कि कि बैंक च जाओ ते उत्थें बड़ा रश होंदा ते अगर अपने फोनै उप्पर नेट चली जाए ते ओह् ज्यादा बधियै ऐ कि असेंई उत्थें जाने दी लोड़ नी पौंदी साढ़ा कम्म घर बैठे बैठे मिंट्टे च होई जंदा